ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی بڑھیا ہے اپنا کون بول رہے ہیں جی جی بولیے جی بولیے کیا بات ہے

اس کی قیمت تو ہے ابھی کیا کہیں سیزن وغیرہ چل رہا ہے شادی وادی کا قیمت تو ابھی ہے زیادہ کر کے لیکن اب جب آپ آئیے گا تو کچھ کم ہو جائے گا کیونکہ ابھی شادی وادی کا سیزن ہے

وہ تو ہوگی لیکن ابھی شادی کا سیزن ہے تو امید تو کم ہے مہاراجا جی مہاراجا پلنگ ہے ابھی اور دیگر بنتے ہیں اس کی قیمت تو ابھی کیا کہتے ہیں اسی ہزار روپے ہے ستر ہزار بولے تھے لکڑی تو بہت طرح کا کوائلٹی کا استعمال ہوا ہے کوئی پلنگ یہ جامن کا لکڑی کا ہے کوئی آم کا لکڑی کا ہے آپ کو کس حساب سے چاہیے باکس والا پلنگ ہاں مل جائے گا ان کی قیمت تو اس سے تھوڑا زیادہ ہوگا کہ لاکھ سے اوپر پڑ جائے گا تو اس سے کم ہوگا تو پھر ایک کام لیجیے نا آپ خود آ کے دیکھ لیجیے گا تو اس کا اچھا اچھا ہوگا کیونکہ فون پہ وغیرہ کے سب میں تھوڑا یہ ہوتا ہے آپ ایک کام کیجیے کہ دو چار دن میں آئیے ہمارے دکان کیا کہتے ہیں وہ ہائی وے روڈ ہے نا کشن گنج میں یہ ہائی وے کے جسٹ پچھم سائڈ میں ہاں گاڑی واڑی آتی ہے ٹھیک ہے تب آئیے ہاں ملیے دو تین کے بعد پھر آپ اچھے سے دیکھ لیجیے گا لکڑی وغیرہ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے وعلیکم السلام